जी नमस्ते जी जी जी मैं आपको खाना बनाना है रेस्टोरेंट में जी मैम मैं गाँव चली गई थी इसलिए मैं मतलब बहुत दिन के बाद लौटी हूँ हाँ कंप्लेन आ रही है कि आप सही से खाना नहीं बना रही हैं थोड़ा अच्छे से बनाइये स्वाद में कमी है स्वाद में कमी हैं लोग आते हैं तो कहते हैं कि नहीं लग रहा है जी हम घर हमारे रेस्टोरेंट की इज्जत मत लुटाइए इसीलिये हम आए नहीं तो हम आते नहीं हमको आप आप अच्छी सलाह दोगे इसलिये फिर ठीक जी हमको जी हम तो आपको हर महीने पैसा देते हैं तो आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए हम आप पर बिश्वास कर रहे हैं तो हमारा रेस्टूरेन्ट का वो नाम मत खराब कीजिये हाँ जी ठीक है मैंने पूरा रेस्टुरेंट आपके ऊपर छोड़ा है तो कुछ भरोसा कर ही के छोड़ है ना आप अच्छी कोशिश करिये आप और अच्छी कोशिश करिये चलिए आपको एक और मौका दे रहे हैं जी ठीक है जी ठीक है ओके